जोंहानि न'आव बेबायदिनो दै मथर मेसिन दङ बेदि जोंहा सुङाबो दंमोन बेदिनो दैखरबो दंमोन खिन्थु बियो दैया आयरन गोनां लेथ्राखाय जोङो बेखौ बाहायनाय जाला बिदिनो दोन्थ'बाय आरो जोंहा बेदिनो हेन्ड पाम्पबो दोंमोन दंखल खिन्थु बिखौ बारा बाहायनाय जाया बिदिनो दोन्नाय जाबाय जाहा बांसिनानो बेदि दै मथर मेसिन बाहायनाय जायो जोंनि मथरा बे हा सिंनिफ्राय दैखौ बोयो बोनानै जाहानि बे बिल्दिं गोजौआव मोनसे माबा फिलथार थायो बे फिलथाराव बेबायदि बक्सआव लखबना हरो लखबना हरनानै बिदिनो दैया फिलथार जाफायो बिदिनो दैयाबो खिन्थु बहुथ आयरन दङो मायो फिलथार जानो थाखाय बिदिनो अन्थाइ बालि हारि बेफोरो मोनसे दुंग्रायाव सोनानै बिदिनो फिलथार जाफायो मायो बेदिनो दैया बहुथ आयरन दङ बेखिनि जों बिदि आरो बालिफोरखौ सम सम सोलायबाय थानाङो मानोना बहुथ आयरन दङो सम सम दिगदार होबाय थायो सोलायबाय थानाङो मानाङो बिदिनो खस्थ' दैया आयरन गोनांखायनो जोङो बहुथ खस्थ' बिदिनो होमबाबो दैया मोजां लोंजायो माजायो खिन्थु खस्थ'बो मोनो माबानि थाखायनो बे आयरननि थाखायनो बिदिनो जाहा बे हेन्ड पाम्पआ बिराथ मोजांमोन दैयाबो आयरन गैया लोंजाथावनामोन दाइरेकमोन खिन्थु होमबाबो बिदिनो हारसिंनो बायनाय बायनानै बायना थाफायो बिदिनो माबाफोरा बायना थानायखौ होमबाबो जोङो बेबायदि दै मेसिनखौनो बाहायनाय जायो बेदिनो दैया हा सिंनिफाय फैयो बिदिनो जोङो लोङो मायो आरो गासैबो बेबायदि जायगायावनो एरियायावबो जोंना गासिबो बांसिनानो हा सिंनिफ्रायनो हेन्ड पाम्प आरि बिदि दंखल एरि बाहायो दैखर हारि बाहायो माहायो बेदिनो जाहाबो बाहायोमोन खिन्थु बे जाहा दैखरा बहुथ लेथ्राखायनो बिदिनो गारना दोननाय जाबाय आरो ना इसोरनो दैयाव नायबाथाय दैयाबो गोसोम सोम लेथ्रा थ्रा सबनो मिसाल मिला बानाय मानाय गोजा बेनिखायनो जों बे दै दुङाखौ गारना दोन्नानै जोङो बे दै मेसिनखौ जोङो ला लानाय दै मेसिन बे जों हा सिंनिफ्रायनो दै बोयो बे दैया आरो गोनांखायनो जोङो फिलथार बाहायो गोजौआव हरनानै बिदिनो फिलथाराव बिराद मोजां फिलथार खालामनानै बिदिनो दैया साफा गगोन मोजां लोंथावना बिदि दै गहोगोन मागोन खिन्थु